अहाँके दोकानसँ हम एकटा जैकेट लेलहुँ ठण्डाके लेल ठण्डी बहुत जादा भऽ गेल छै तऽ स्वेटरसबसँ जे छै ओतेक काम नहि करै हइ ताहि लऽ कऽ जे छै अहाँके दोकानसँ हम एकटा जैकेट लेने रहौँ तऽ ओ जैकेट जे छै अहाँके नहि फटल अछि नहि सिआनि उघड़ल अछि ओ जैकेटके जैकेट पहिरैओमे बहुत कम्फर्टेबल महसूस होइए बहुत अच्छा महसूस होइए जैकेट पहिरैमे आओर ओकर खासियत ई अछि ने कि बाहरमे तऽ अहाँके प्लास्टिकवला जे लेदर जइसे होइ छै तऽ अहाँके लेदर छै जे हवा बाहरके गाड़ीपर अहाँ चलै छिए या पैदल चलै छिए या साइकिलसँ चलै छिए तऽ अहाँके बाहरके हवा जे छै ने जैकेटके अन्दर नहि प्रवेश कऽ सकै छै ओहि जैकेटमे ई जैकेटके खासिअत छै आओर जैकेटमे जे छै अहाँके अन्दरसँ रुइ देल गेल छै रुइ मतलब जे गरमा कपड़ा टाइपसँ जे टाइपसँ जे छै रुइ ओ रुइ देने छिए तऽ रुइमे जे छै ने अहाँके गरम जादा छै जेना होइ छै ने भेड़िआके रुइ तऽ ओ रोइआँ भेड़ि भेड़िआके जे रुइ होइ छै ओ बहुत हार्ड गरम होइ छै तऽ ओइसने टाइपसँ अहाँके जैकेटमे ई ओहिमे रुइ छै तऽ ओ रुइ हमरा बहुत गरमा गर्मदायक छै आओर बॉडीमे जे छै बहुत कम्फर्टेबल महसूस भऽ रहल छै हमरा ठण्डा ठण्डासँ हम बहुत अच्छा महसूस करै छी आब गरम महसूस हल्कासँ करै छी आओर जैकेट अहाँके बहुत अच्छा लागैए हमरा आओर जे छै पाइओ अहाँ जैकेटके बहुत कम मैक्सिमम कम लेलहुँ बहुत कम लेलहुँ पाइ अहाँ हमरासँ जतऽ हमरा अऽ नाइनटी परसेन्ट हमरा मानिकऽ हम अपना हिसाबसँ कऽ रहल छी नाइनटी परसेन्टमे हमरा मार्केटमे मिलै ओहिसँ हमरा अहाँ दस परसेन्ट कम कऽ कऽ हमरा अहाँ देलहुँ बहुत कम दाममे हमरा हिसाबसँ भऽ गेल अइ जैकेट तऽ हमरा जे छै बहुत अच्छा लागल जैकेट अगिलाबेरसँ जे छै अगर जैकेट होइ स्वेटर होइ किछु भी हेतै तऽ हम जे छै अहीँ ओहिठामसँ लेब आओर खाली अइसने प्रेम बनाकऽ रखब आओर जैकेटके क्वालिटी जे कहबै अहाँ कम्पनीके जैकेट अइ ई आओर कम्पनीमे जे छै धोखाबाजी नहि होइ छै आओर बहुत अच्छा सामान दै छै पाइ लै छै कम्पनी तब अच्छा सामान दै छै आओर अच्छा सामान अहाँ हमरा हाथके देलहुँ तऽ अहाँके हम पाइ देलहुँ हमरा बहुत अच्छा सामान देलहुँ अहाँके जैकेटमे बहुत गरमी दऽ रहल अइ से आब आओर जैकेट जे छै बहुत अच्छा छै ई रङ्गो ओकर जे कहबै रङ्गो बहुत सुन्दर छै ब्लैक कलरके जैकेट अछि हमर रङ्ग बहुत अच्छा छै